یوں تو کھانا پکانے کے مختلف طریقے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے میں کھانا پکانا پسند کرتی ہوں لیکن ایک طریقہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور میں ہر وقت آزماتی ہوں جیسے کہ پزا ہم اکثر بیک کرتے ہیں خاص کر مائیکرو ویب میں لیکن میں ایک طریقہ جانتی ہوں جس سے ہمارا پزا تیار ہو جاتا ہے تو میں کڑھائی یا پین کا استعمال کرتی ہوں سب سے پہلے میں کڑھائی میں نمک بجھا دیتی ہوں اُس کو ہیٹ کر دیتی ہوں پھر اُس کے بعد ایک پیلٹ لیتی ہوں اُس میں پزا بیس رکھتی ہوں پھر اُس پر پزا سوس لگاتی ہوں پھر سبزیاں اپنی جو میری اپنی پکّی ہوئی سبزیاں اُس میں ہلکی ڈال کے یا چکن ڈال دیتی ہوں اُس کے بعد اوپر سے مائنیز ڈال دیتی ہوں پھر چیز ڈال دیتی ہوں اور اُس کے بعد آریگانو چلی فلیکس یہ سب ڈالنے کے بعد میں کڑھائی میں اسٹینڈ رکھ کے وہ پلیٹ رکھ دیتی ہوں پھر ڈھکن ڈھک دیتی ہوں آدھا گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے میرا پزا تیار ہو جاتا ہے